جی ہاں میں نے ڈرائنگ کی کلاس لی ہے اور اُس کی ورک شاپ بھی کی ہے اور جس سے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئیں اور اُ س سے مجھے بہت کچھ تجربہ بھی ہُوا جس میں پتہ چلا کہ لائنس کیسے بنائی جاتی ہے اور اسکیچ کیسے بنایا جاتا ہے واوئل وائل ڈرائنگ کیسے بنائی جاتی ہے تو اِس طریقے سے چیزیں معلوم ہوئی ہیں اور اُس میں مجھے یہ بھی چیزیں معلوم ہیں کہ انسانوں کی تصویر کیسے بنائی جاتی ہیں اور جانوروں کی تصویریں کیسے بنائی جاتی ہے اُس میں اور جو لائن ہوتی ہے وہ پنسل سے کیسے بنائی جاتی ہے کلر سے کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو اِس طریقے کی بہت ساری مطلب چیزیں ہیں جو میرے لیے تجربہ کے مانند ہیں اور اِسی طریقے سے جو کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو انسانوں کی تصویر کیسے ہوتی ہے اور اُن کو کیسے بنایا جاتا ہے تو اُن سے میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہے اور جو کہ مجھے ورک شاپ وغیرہ سے معلوم ہوئی ہے اور جو جب میں نے کرا ہے تو مجھے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں اُن سے میرا یہی تجربہ ہے کہ جانور ہوں یا انسان ہوں یا پھر اِسی طریقے سے گنتی گنتیوں سے ہی ہم کسی کی شکل بناتے ہیں کسی چیز کو بُن دیتے ہیں ہاں جیسے چڑیوں وغیرہ کی ہم گنتی کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں تجربہ ہُوا ہے کہ ڈرائنگ کیسے کرتے ہیں اور ہمیں ورک شاپ ہی سے تجربہ ہُوا ہے